नमस्ते बताइए जी जी बताइए मसाज सेंटर हैं मेरा जी भैया आईए आप बिल्कुल आईए मसाज यहाँ बहुत अच्छी होती है और यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएँ भी हैं आपको आप यहाँ बहुत अच्छा महंगा भी मतलब बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा मसाज पालर खोला हुआ है हम लोगों ने यहाँ पर कई सुविधाएँ आपको मिलेगी आइए आप नहीं नहीं आपको लगेगा ही नहीं आपको बहुत अच्छा लगेगा आपको मतलब आँखों में भी जैसे आपको दर्द वगैरह सर दर्द हो रहा होगा या कर कमर में या गले में औ या कन्धों में भी कहीं पर भी आपको दर्द हो रहा है क्योंकि ये हर जगह की मसाज करवाई जाएगी आपको बु फुल बॉडी मसाज दी जाती है यहाँ पर आप आइए एक बार अपना पैसा लगाइए आपको बिल्कुल वेट नहीं होगा कि हमारा पैसा बर्बाद हुआ है आप एक बार कोशिश तो करिए आके यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएँ दी गई हैं औ बहुत चीजें बहुत आपको आँखों में जैसे है आँखों में ठंडा ठंडा पानी वगैरह या बर्फ वगैरह आईस आईस वाली मसाज भी दी जाती है ओयल की मसाज दी जाती है क्रीम की मसाज भी दी जाती है आप जौन जो जो जो भी कहेंगी आप उस तरह की मसाज आपको दी जाएगी आपके शरीर के हिसाब से यानी जिस प्रकार की आपको मसाज की जरूरत है आपको जैसे कि कंधे में दर्द है आपको तो आपको उस प्रकार की मसाज दी जाएगी तो आपको बहुत आराम मिलेगा और सर में जैसे आपको दर्द है तो ओयल वगैरह की मसाज दी जाएगी चेहरे में आपको पिम्पल वगैरह आ गया कुछ भी ये भी रेषेस झुर्रियां पड़ गई तो उसकी मसाज जैसे कि क्रीमों द्वारा या फेसियल वगैरह द्वारा आपको सुविधाएँ आपको दी जाएगी आप एक बार पैसा आपना लगाईए आपको ये नहीं कि आपका पैसा बर्बाद हुआ है यहाँ पर कोशिश तो करिएगा जी बताईए हाँ तो फुल बॉडी मसाज आपको दी जाएगी न यहाँ पर आप आइए एक बार और यहाँ पर बेस्ट बेस्ट यहाँ पर खुला हुआ है बेस्ट मार्केटिंग यहाँ पर बहुत अच्छी होती है यहाँ पर आप आइए यहाँ पर एक बार अपना पैसा लगाकर तो देखिए आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पर आपके पैसे की बर्बादी हुई है जी सर तो जिस हिसाब से आप बॉडी मसाज कराएंगे फिर उसी हिसाब से पैसा लगेगा भाई आप एक जगह की कराएंगे तो एक हिसाब से पैसा लगेगा भाई फुल बॉडी मसाज के तो भाई चार्ज आपको ज्यादा लगेगा पाँच हजार दस हजार इसका ऐसा लगता है ऐसा नहीं है कि आपने बस मसाज करा ली उसके बाद पैसे में नी किन्न मिन्न करने लगें जे नहीं होगा भई पैसा हम एडवांस लेंगे उसका फॉर्म भरा जाएगा औ एडवांस पैसा लग जाएगा पैसा सोच सोच समझ के आप बताईए क्योंकि इसमें मसाज का ये सब मतलब थोड़ी है कि आपको बस बोला आपने बस आईं और मसाज करवा ली और फिर पैसे देने में आपने पहले पैसा लेंगे फिर उसके बाद आपकी मसाज होगी क्योंकि इसमें बहुत लोग ऐसा करते कि मसाज करवाने के बाद अब वो चले जाते हैं वो बाद में बोले कि ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया औ फुल बॉडी मसाज ले लेते हैं कहीं सर की कहीं कहीं की उसके बाद कहेंगे कि आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो ये नहीं कर अच्छा तो आप आइए और देखिए एक बार यहाँ पर कोशिश करिए आगने की और हम तो कहे दो चार लोगों को लेकर भी आइए आप देखिए उन लोगों को भी जो बताना कि वहां पर बहुत अच्छा मसाज होता है चलिए आप लेके आइए दो चार लोगों को अपने फैमिली मेम्बर को भी लेके आईए जैसे बुजुर्ग लोग हैं जैसे उनके कन्धों में दर्द होने लगता है पैरों में दर्द होने लगता है चलिए नमस्ते कस्टमर आ गए हैं